हमको ये लगता है कि एक अच्छे डांसर और एक महान डांसर में बहुत सारे अंतर होते हैं महान डांसर वो होते हैं जो एक अच्छे डांसर से भी अच्छे होते हैं और उनके नीचे बहुत से डांसर भी रहते हैं और वे एक डांसर का काम करते हैं अच्छी तरीके से लोगों को परफेक्ट करते हैं अच्छे डांसर वह होते हैं जो खुद ही अच्छा डांस कर पाते हैं दूसरों को नहीं कर पाते लेकिन महान डांसर वे डांसर होते हैं जो खुद भी अच्छा करते हैं और लोगों को सीखते भी हैं इसलिए एक अच्छे डांस और महान डांसर में यह बहुत बड़ा अंतर है अच्छे डांसर में गुण तो होते हैं लेकिन वो थोड़े समय तक ही सीमित रहे पाते हैं लेकिन महान डांसर में बहुत सारे गुण होते हैं और वो हमेशा चलते रहते हैं उनका समय अनिश्चित है इसलिए अच्छे डांसर महान डांसर में यह भी बहुत बड़ा अंतर है और ऐसे बहुत सारे अंतर हैं अच्छे डांसर और महान डांसर में डांसर सभी अच्छे होते हैं लेकिन एक डांसर होता है जो बहुत अच्छा होता है अच्छे से भी अच्छा होता है जिसको महान डांसर कहते हैं एक डांसर होता है जो सिर्फ अच्छा होता है अच्छा करके दिखाता है